डांस में पहिरें जे ज़माने में ऐं हाणे जे ज़माने में घणो ई फ़र्कु आहे पहिरें जे ज़माने में क्लासिकल डांस भरत नाट्यम इहा सभु डांस हलदियूं हुयूं पर हाणे जे ज़माने में मॉर्डन ऐं वैस्टर्न डांस वधीक हलंदियूं आहिनि अॼुकल्ह जा जवान बि मॉर्डन ऐं वैस्टर्न डांस खे घणो ई पसंदि कंदा आहिनि असां फिल्म्स में बि ॾिसी सघंदा आहियूं पिकिचरनि में ॾिसी सघंदा आहियूं त पहिरों कीअं गाननि ते अलॻि डांस थींदी हुई ऐं हाणे ई उअई डांस कीअं बदिलजी वई आहे अॼुकल्ह जे नौजवाननि खे मॉर्डन डांस ऐं वैस्टर्न डांस डांस घणाई पसंदि आहे